हांव रेल्वे स्टेशनाचेर रावतालें वेलंकनी टू वास्को एक्सप्रेस ट्रेन आसा न्ही त्या ट्रेनीचो नंबर एक सात तीन एक पांच ती सदांच णव वरांचेर वास्कुसान सुट्टा पूण आतां लेगून ती येवंक ना कितलो वेळ जालो हांव हांगाच आसा म्हाका कोण सांगतलो ही ट्रेन केन्ना येतली ती हांवें ही ट्रेन वचपाक वॅलंकनी वचपाक बूक केल्ली आनी म्हाका टिकेट कन्फर्मूय मेळिल्ली पूण ही ट्रेन डिले जाता वा कॅन्सील जाल्या हे कोणेच कळून दिले ना स्टेशनार विचारल्या लेगून ती टायम आसा टायम आसा म्हणून सांगतात पूण सारके ह्या ट्रेनीचो करंट स्टेटस कसो कळटलो तें कोणेच ले कोणेंच आतां लेगून सांगूंक ना